हा मूंखे लॻे थो त ड्रॉइंग रोगनि जे उपचार में फ़ाइदेमंदि थी सघंदी आहे छोकी असां को बि कम कयूं था मनु लॻाए करे त असांजो मनु हुन में लॻियलु थो हुजे एकाग्र थो थी वञे कंहिं बि कम में त उने सां असांजी हेॾां होॾां जी फालतू जी सोच वीचार हटी थी वञे इहो मन खे ख़ुशि करण जो हिकु ॾाढो सुठो ई साधन आहे ॾिठो वञे त तरह तरह जा रंग ॾिसी मन ऊअं ई ख़ुशि थींदो आहे ऐं जॾहिं असां कोई बि कमु कंदा आहियूं त असांजे अंदरु हिकु उत्साह पैदा थींदो आहे त ड्रॉइंग करण सां मन त ख़ुशि हुजे थो पियो ऐं काई बि बीमारी आहे जीअं डिप्रेशन आहे एंग्जाइटी आहिनि या ॿिए बि बीमारियूं चवंदा आहिनि त भई पहिरियूं रोग मन सां ई उत्पन्न थींदा आहिनि मनु ख़ुशि त तनु ख़ुशि आहे त जॾहिं असांजो मनु सधियलु हूंदो त असांजो तनु पंहिंजे पाण ई सही रहणु लॻंदो असां रोगनि सां मुक्त निश्चित रूप सांं ई रहंदासीं असांजे कोई बि कमु मनु लॻाए करे कयूं था पिया ऐं उन में सॼो ध्यान ॾियूं था पिया त ड्रॉइंग त हिन जो हिकु ॾाढो ई सुठो साधन आहे त मुंहिंजे हिसाब सां त ड्रॉइंग करण सां माण्हू पंहिंजे हुनर खे बि वधाए सघे तो पियो कुझ ॿ पैसा कमाए बि सघे थो पियो ऐं अहिड़ा मां ॿ टे माण्हू उन सां मां मिलियसि बि जंहिंखे तकलीफ़ हुई शारीरिक त हुई पर पैसे जी बि कमी हुजनि त उन्हनि जो हथु जॾहिं ड्रॉइंग में विझायुमि त उहे सुठी तरह सां करणु लॻा ऐं पंहिंजे आर्ट खे ठाहे ठाहे सुठे रूप में विकिणण बि लॻा त ॿ टे पैसा बि कमायूं त उहे उन्हनि जी हालातूं बि सुधरजी वियूं त उहो त सही ॻाल्हि आहे बिल्कुल मुंहिंजे हिसाब सां त अगरि जे असांजो मनु ख़ुशि रहे थो त तन ख़ुशि रहे थो पियो ड्रॉइंग करे माण्हू पंहिंजे कौशल खे अॻिते वधाए करे पैसा बि कमाए सघे थो ऐं स्वस्थ बि रही सघे थो पियो